मुझे रोहु मछली सबसे ज़्यादा पसंद है क्योकि ये मीठे पानी की मछली होती है ये मछली उत्तर प्रदेश बिहार ओडिशा पश्चिमी बंगाल में अधिक पाई जाती है जिन मछलियों को सामान्य रूप से लोग खाते हैं उसमें से कुछ मछलियाँ है सेवल सार्डिन सेलमन और टूना ये मछलियों को सामान्य रूप से लोग खाना पसंद करते हैं